भारत की महिलाओं के बारे में अगर बताया जाए तो पहले देखा जाए कि कम थीं लेकिन अबकी महिलाओं की भूमिका अगर देखी जाए तो काफ़ी है क्योंकि अब चित्र चित्रकलाओं में सबसे ज़्यादा महिलाओं का नाम ही आता है तो काफ़ी महिलाएँ ऐसी हो गई हैं जो चित्रकलाओं में इतनी प्रफ़ुल्लित या इतनी उत्तेजित जो बनाती हैं चित्र बनाया जाता है उनका काफ़ी नाम भी है जो बनाती हैं आप मानकर चलिए कि देखा जाए पहले कि में कि काफ़ी समय कि पहले नहीं लड़कियों को लिया जाता था कि वह घर में अपना काम करें या कुछ करें लेकिन उन्हीं के कुछ अन्य द्वारा जो एक दो जैसे पाँच प्रतिशत लड़कियाँ हुईं पहले पहले अब जो हैं अब लड़कियाँ जो हैं अबके समय में काफी आगे निकल चुकी हैं चित्रकलाओं में तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर अब देखा जाए तो वही है कि महिलाओं को महिलाएँ अब लड़कों से भी आगे निकल चुकी हैं हमारे जानने में तो इतना है कि महिलाएँ ही इस समय आगे हैं चित्रकलाओं में तो महिल महिला जो है चित्रकला भी उनको इतनी भी प्रभावित करती है कि अगर इतनी सुन्दर वह बना दे सकती हैं कि जब वह कहते हैं ना पूरे परिवार को वह चला सकती हैं सुन्दर बना सकती हैं घर को सुन्दर बना सकती हैं तो आप मानकर चलिए कि वह देश को भी आगे बढ़ाने में सक्षम हैं तो बस यही मानना है हमारा मानना तो यही है कि चित्रकला में क्या और क्या डिज़ाइनिन्ग क्या करने में हर चीज़ में महिला का योगदान सबसे ज़्यादा हो गया है सबसे ज़्यादा चल आगे निकल चुकी हैं क्योंकि अब किसी चीज़ में भी देख लो सबसे ज़्यादा महिलाओं का योगदान है अब जैसे कि नामचीन महिलाओं के नाम का चित्रकारों के नाम भी हैं जैसे अमृता अमृता हैं और शैलनी हैं काफ़ी ऐसे नामचीन हैं जो चित्रकारों में आगे निकल चुकी हैं और अब के समय में अब के समय में तो काफ़ी बदलाव आ गए हैं पहले तो लोग हाथों से चित्रकारी किया करते थे पहले तो हाथों से चित्रकारी की जाती थी अब तो सीधे कम्प्यूटर पर बैठकर भी काफ़ी महिलाएँ अपना काम कर रही हैं और नेट पर भी हैं कार्टून वग़ैरह जैसे आते हैं और पबज़ी वग़ैरह जैसे कार्टून बनते हैं वह स्वयँ अब वह खुद महिलाएँ अपने तकनीकी दिमागों से अब बनाने बनाना स्टार्ट कर दिए हैं और उन्हीं के कारणों से आज देखो कितनी कितनी सुन्दर चीज़ें हैं हमारे भविष्य में जो हमलोग अपने यूज़ के भी लिए लाते हैं घर में लगाते हैं हर चीज़ है काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो सुन्दरता के कारण आप मानकर चलिए जितनी सुन्दरता औरत के स्वभाव में होता है उनसे भी ज़्यादा आज काफ़ी बदलाव आ चुके हैं कि आप पहले समय में क्या था कि एक दिन लग जाता था पाँच दिन लग जाता था लेकिन आज के समय में उतना समय नहीं लगता है आप कभी भी जाओ कहीं भी जाओ किसी कम्प्यूटर पर या कहीं और शॉप पर तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ समय भी लगता है तो पाँच से पन्द्रह मिनट और मानकर चलिए अब आपको तुरन्त से तुरन्त कोई की किसी प्रकार का भी आर्टिकल है या डिज़ाइन हैं आपको तुरन्त मिल जाती हैं तो यह भविष्य में कितनी जल्दी आगे बढ़ गया है कि उम्मीद से भी ज़्यादा हो चुका है तो यही हमारा तो मानना बस यही है कि जो महिलाएँ हैं इस समय चित्रकारी में सबसे आगे निकल चुकी हैं और हैं और जो बदलाव आए हैं वह तो मानकर चलिए कि इतने बदलाव आ चुके हैं कि चित्रकारी जो पहले समय में देर में मिलती थी आज आपको वह उतनी ही जल्दी समय से पहले मिल जाती है हर चीज़ जो चीज़ हमको पन्द्रह बीस मिनट या एक घन्टा तीन दिन में मिलती थी आज वही सा आपको चित्रकारी या किसी का फ़ोटो लो या किसी चीज़ के भी आपको तुरन्त के तुरन्त आपको मिल जाता है पाँच मिनट में दस मिनट में तो यही सब बदलाव हैं जो हमारे भविष्य में आए हैं जो हमारे समय चल रहे हैं बस यह मानकर चलिए कि महिलाओं का योगदान आज ज़्यादा है ज़्यादा क्या आप मानकर चलिए बहुत ज़्यादा है तो सबसे आगे अब इसी समय अगर हैं तो महिलाएँ हम हमारे भविष्य में जो बना रही हैं डिज़ाइनिन्ग कर रही हैं यह सब कर रही हैं यह सारे कोर्स तो आप मानकर चलिए वही सब डिज़ाइनिन्ग और और ब्यूटी पार्लर ही ले ले लीजिए देव सुन्दरता के और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो करती रहती हैं तो आप मानकर चलिए कि महिलाएँ इस समय काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं और काफ़ी बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं आजकल इस भविष्य में